ईअं त असांजे इलाकनि में तमामु इस्पतालूं आहिनि पर उते असांखे कुझु बि सहुलियतु न मिलंदी आहे भले उन्हनि खे केतिरा ई ज़रिया असां आहिनि असांखे मदद करण जा पर लालच जे चकर में उतां जा डॉक्टर वधीक पैसनि जी घुर कंदा आहिनि असांखे उहा सहुलियत न ॾींदा आइनि अगरि असां उन्हनि जी ज़रूरत न पूरी कंदा आहियूं त हू असां जी हिकु बि न ॿुधंदा आहिनि सिहतु जे मामले में असांजे इलाइक़े में सुधार जी सख़्तु ज़रूरत आहे